میری پسندرہ جگہیں بہت ساری ہیں جہاں پر میں اپنی فیملی اور اپنی فرینڈس کے ساتھ جانا پسند کرتی ہوں جیسی کوئی بھی پارک ہو گیا یا پھر مال وغیرہ میں مجھے جانا پسند ہے میں زیادہ تر ان جگہوں ان دو جگہوں پر ہی جاتی ہوں اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ کیوںکہ جب بھی مجھے اپنے آپ مائنڈ فریش کرنا ہوتا ہے جب بھی میں ٹینشن میں ہوتی ہوں یا میری کوئی بات پریشان کر رہی تو میں زیادہ تر پارک جاتی ہوں پارک میں بہت شانتی ہوتی ہے پہلی بات تو کیوںکہ وہاں پر زیادہ تر کوئی بہت شانت لوگ ہی وہاں پر آیا جایا کرتے ہیں پارک میں تو وہاں پہ بہت شانتی ہوتی ہے مجھے وہاں جانا بہت پسند ہوتا ہے میں وہاں زیادہ تر اکیلے ہی جایا کرتی ہوں وہاں پہ میں جب بھی جاتی ہوں نا مجھے بہت اچھا فیل ہوتا اندر سے بہت اچھی فیلنگ آتی ہے اور میرا وہاں پہ اچھے سے مائنڈ فریش بھی ہو جاتا ہے مجھے پھر زیادہ ٹینشن نہیں رہتی میں بہت خوشی ہو جاتی وہاں جا کر اور اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ بھی وہاں اکثر آیا جایا کرتی ہوں